जुदि आं बबेबाफोर जायगायाव नांलायनाय नुदोंबा आं गिबियावनो आं बिसोरो मानि सायाव नांलायदों मा जालायदों आं बिसोरनि नांलायनायनि जाहोनखौ गिबियावनो बिजिरग्रोनो नाजायो बिजिरग्रोनायनि उनाव सोरना बांसिन दाय दं सोरना खमसिन दाय दं बेफोरखौ आं गासैखौबो नायबिजिरनायनि उनाव बिसोरखौ मा खोथाजों बुजायनांगौ आं बिखौ बुजायो आरो बुजायो आरो ना जुदि बिसोरखौ बुजायनानै माखासे रागा जोंफुदोंबा नांलायबाय थादोंबा बिसोरखौ माने बुजायनायनि गेजेरजों बिसोरनि रागा एबा नांलायनायखौ आङो खम खालामो आरो आरो खम खालामो आरो ना आरो बिसोरखौ सानैखौबो इयुनाव मिलायहोफिनो